महाराष्ट्र में लोकल धंधो भाई बंधू गॾिजी मिली कंदा आहिनि छो त उहे हिकु ॿिए खां सुठो संबंध रखंदा आहिनि पेसनि में बि सपोर्ट कंदा आहिनि ऐं सोशल मीडिया ते इश्तिहार मोकिलिंदा आहिनि बिज़नेस करण जो तरीको महाराष्ट्र में तमामु फ़ैलियलु आहे छो त हिते हर हिकु कम्युनिटी वारो बंदो हर हिकु कम्युनिटी वारा माण्हू आहिनि महाराष्ट्र जा जेका माण्हू आहिनि तमामु सुठा आहिनि हिकु ॿिए खे सुठो सपोर्ट कंदा आहिनि पंहिंजो धंधो वधाइण में